साढ़े ग्रांऽ च भजन मंडली ऐ ते ओह् जेह्ड़ी मंडली ऐ ओह् बड़े गै सोह्नें सोह्नें भजन बनांदी ऐ एह् जेह्ड़ी मंडली ऐ एह् मन्दरें च मिलदियां न मन्दरैं च कट्ठियां होंदियां उसलै जिसलै साढ़े हिन्हू दिवस होंदे न जियां के दिवाली होली जन्माष्टमी ते शिवरात्री होर बी बड़े जादा दिन होंदे न पूजा आह्ले जिसलै कि मंडलियां कट्ठियां होईये भजन कीर्तन करदियां न ते एह् जेह्ड़े जेह्ड़े भजन गांदे गांदे जेह्ड़े इंसूमैंट जूस करदे न उंदे च तबला हारमोनिंयम ते बांसूरी बड़ी जादा मशबूर ऐ इंदा जूस बड़ा जादा ढोलकी दा जूस बी करदे न